السلام سلام علیکم

مجھے آم لینا تھا جی آپ کے پاس کتنا عم ہو سکتا ہے نہیں ان مجھے پانچ ک مجھے تو پانچ کئنٹل لینا تھا پانچ دس کئنٹل لینا تھا جی پانچ ک کوئنٹل د تو آپ تو بول رہے ہیں ایک کئنٹل ہے میرے پاس آپ کے پس کون کون نام ہے مجھے مالدہ کچن بلاگ یہ کلکتیادی لینا ہے جی مینا تو کب مل سکتا ہے تو ہم کب ملے گا ٹھیک ہے ہم ابھی سے بھی آ سکتے ہیں ابھی نہیں آ سکتے سامنے پہنچ جائیں گے لینے کے لیے ہم کو آپ پانچ کئنٹل آم دے دیجیے گا مالدہ لینا ہے اور کلکٹیا بھی لینا کم بھوگ بھی لینا کو تین طرح کا آم لینا آناجے پانچ کئنٹل پندرہ کئنٹل ممجھے نا نہیں پانچ کئنٹل مالدہ لینا ہے پانچ کئنٹل کلوتیاں لینا ہے پانچ کئنٹل لینا ہے نا سب تینوں آام ہو جائے گا کام میں ہم آئیں گے لینے کے لیے آپ کو ریڈی رکھنا تو آم نے مطلب کہ آپ کو سیٹ کر دیجیے گا کوئی طرا پچہ جو ہو گ اس کو سیٹ کر دینا ہے اچ

جی اور آپ کون کونا مطلب کہ آپ پاس کون کون فل رہتا ہے جی تو ٹھیک ہم کو دییرا کوئی کتنی اماؤنٹ ہے ہلو ٹھیک ہے تب دیجیے مجھے سام میں آتے ہیں ہونے کے لیے